पाँच हजार सात हजार दू सए अठासी दस हजार तीन सए नब्बे एकतालीस हजार चारि सए पचास अस्सी हजार आठ सए अठासी